ہیلو سویگی بھائی کہاں ہے بھائی آپ کا آڈر میرا آڈر کہاں ہے آپ ابھی تک آڈر نہیں لے کے آئے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا میں آڈر کر کے دو گھنٹے ہو گئے میں چکن برگر منگایا تھا پستا ہاؤس سے ابھی تک نہیں آیا آپ ابھی کب لے کے آ رہے ہیں بولیے میرے کو کیونکہ میرے کو جو ہے باہر کے لیے نکلنا ہے آپ تھوڑا سا جو ہے جلدی کر کے آئیے اور بارش کا بھی موسم ہے تھوڑا احتیاط سے آئیے اور جو ہے آنے کے بعد جو ہے آپ مجھے کال کریے میں آ کے پک کر لیتا ہوں پارسل میرا ابھی کہاں پر ہیں آپ اچھا اچھا اچھا ٹولی چگی پہ ہے تھوڑا سا آپ جو ہے جلدی کر کے جلدی آ جائیے پلیز کیونکہ میرے کو بھی جو ہے نا باہر جانا ہے آپ آ جائیے آڈر دے دیجیے اور اس کی کتنے پیسے ہوئے آپ بتا دیجیے میں آپ کو گوگل پے کر دوں گا